जी मैम मुझे कुछ पौधा लेना है आपके पास होगा मुझे मुझे एक लीची का पौधा चाहिए उसका प्राइस कितना है कैसा है वो उसकी क्वालिटी बताइए थोड़ा और एक मुझे आम की दो तीन क़िस्म बताइए तो आम के कुछ पौधे लेना है मुझे एक मालदा आम का लेना है और एक जो है वह क्या बोलते हैं उसको बम्बई बम्बैया लेना है वो भी लेना है तो वो उसका पौधा चाहिए उसका क्या प्राइज़ है आपके पास है अवलेबल

हाँ एक अम्रपाली कर दीजिए एक अम्रपाली कर दीजिए तीन पौधे मुझे लेना है ठीक है ठीक है मैम ठीक है

येस येस म येस मैम एक मुझे एक मुझे वो क्या बोलते हैं उसको चीकू चीकू का पौधा है आपके पास चीकू चीकू मुझे एक चीकू का पौधा कर दीजिए चीकू का पौधा आपके पास उसका प्राइज़ क्या है तीन सौ रुपये हाँ तो ठीक है एक चीकू का पौधा कर दो अच्छा है वह उसका उसका वह कैसा है

ठीक है ठीक है मैम ठीक है मैम तो एक चीकू का पौधा कर दो जी मैम एक और पौधा मुझे चाहिए वह एक आपके पास खजूर खजूर का पौधा होगा ठीक है मैम तो वो उसका प्राइज क्या है ठीक है मैम वह मुझे दो कर दो हाँ हाँ जी मैम फूल फूल तो मुझे चाहिए वो गेंदा गेंदा फूल है आपके पास हाँ तो वह गेंदा कर दो और और गुलाब का गुलाब का गुलाब की क़िस्में गुलाब का कौन सा कौन कौन क़िस्में हैं आपके पास लाल है ब्लैक गुलाब एक ब्लैक कर दो एक लाल वह रेड वाला और एक और एक ब्लैक एक रेड और एक वाइट वाला कर दो गुलाब हाँ वह तीन कलर दे दो मुझे उसका प्राइज़ क्या है मैम तो ठीक है मैम ये तीन पौधे मुझे दे दो गुलाब का और एक गेंदा का बोला था वो कर दो

ये टोटल कर दो कितना हो गया ठीक है मैम थैंक यू